आब बच्चासभकेँ तऽ सरकार मदति करै छै तऽ पढ़ाइ आइकाल्हि बढ़िएँ करै छै बच्चोसभ चाहै छै जे डिग्री लैके कोनो नोकरी काम करी सभके पढ़ाइ अलग अलग होइ छै एहिलेल पढ़ै छै चाहै छै जे कहुनाके डिग्री उग्री हुए तऽ नोकरी करी ओहिसभ बालबच्चा गुजारा करतै सभ पढ़ाइपर बेसी धिआन देने छै सभ पढ़ै छै डिग्री लै लैके खातिर सभके पढ़ाइ अलग अलग छै सभ नोकरी खातिर सभ पढ़ाइ कै रहल छै आब पढ़ैके लिए ने कोइ नहि चुकै छै सभ पढ़ै छै भै गेलै